तओ मैम आप बईंक से बोल रहे हैं तो जैसे हम बैंक में जैसे पैसा वग़ैरह जमा कर सक करने आए तो हमें कुछ उसमें कुछ नॉलेज नहीं है विड्राल भरना वग़ैरह पड़ता है तो हाँ तौ किसी से संपर्क करना पड़ता है जैसे और कुछ मतलब जैसे पैसा वैसा निकलने में कोई दिक़्क़त तो नहीं होगी हाँ जैसे हम कभी बैंक में आवे आते जाते नहीं है जैसे पहली बार आए है तो कोई दिक़्क़त हो तो इसलिए हम पूछताछ कर रहे हैं आपसे

हाँ आएंगे फिर तो पहले तो और जैसे पैसा हमें निकलना है तौ विड्राल भरेंगे हएं तओ जितना निकलना है उतना उतने का विड्राल भरना पड़ेगा ना हाँ तब पैसा जमा करेंगे तो पैसा निकलेगा ठीक मैम जमा करना है लेकिन कुछ मजबूरी है पैसा कुछ निकलना है जमा करेंगे लेकिन अब मजबूरी आ जाती है तो बीच में निकलना पड़ता है हाँ अब तो बैंक में जमा है निकलना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा जमा पड़ेगा

लोग हैं आधार से निकलवा लेते हैं अंगूठा लगवाकर लेकिन हमारा काम बैंक से ही होगा तो हमें बैंक आना पड़ेगा वैसे पासबुक प्रिंट कराना है उसके बाद पैसा भी निकालना पड़ेगा

सही है सब मतलब उस पर कुछ ग़ल ग़लती होगी

ठीक है मैम आते हैं मैम नमस्ते मैम